ख जेके खबरूं खबरिंचा घणई चैनल आहिनि जंहिं में आज तक डी डी न्यूज़ ऐं घणई ख़बरुनि जा चैनल आहिनि मां उहो ई चैनल ॾिसंदी आहियां जंहिं में वही न्यूज़ चैनल ॾिसंदी आहियां जंहिं में सही ख़बरूं ॾेखारी वेंदियूं आहिनि हा मूं घणई फ़र्जी ख़बरुनि जा चैनल ॾिठा आहिनि जेके समाज के घणई प्रभा प्रभावित कंदा आहिनि माण्हुनि जे बारे में वधाए चढ़ाए वधाए ॻाल्हाईंदा आहिनि जेको सुठो कोन्हे हि हिन सां माण्हुनि जी इमेज ते ॾाढो इफ़ेक्ट पवंदो आहे जेके माण्हुनि जा वीचारु आहिनि हू सही वीचारनि में बदिलाव अची वेंदो आहे तंहिं करे हक़ीक़त वारी ख़बरूं ॾिसणु ज़रूरी आहिनि